बा डिसेम्बर नैरोजा बा गु डिसेम्बर नैरोजा स्नि दाइन जानुवारि नैरोजा जि बा फेब्रुवारि नैरोजा जिसे स्नि डिसेम्बर नैरोजा जिब्रै